साख्रिनि केरियारनि बागै आङो सिगां समाव सानोमोन उन्दैआव हाय मानि एम आनो आंना बेल'मोनखि आंना डाक्टार जानाय नाथाय मा खालामनो फरायनाया मानि फेमेलि प्रेसारबो जाबजों मानि आङो साइन्स स्थ्रिमआवनो फरायनो मोनासै मानि आर्ट्सआव थांबाय आर्टस आव थांबाय बिफाया होनबाय खि आर्ट्सआव फरायनानैनो मोजां अफिसार जादो थ' आंबो साननानै लाबाय बिदिनो फरायलांसै होननानै थ' आंनि केरियारआनो आंनि साननायानो साख्रि आनो साडेनलि आलादा आवसो थार्न पयेन्त लाबाय आङो बेया खौनो जेबो बेनि लाइनआवनो थाङासै बेनि उनाव आं सानबाय आङो जागोन आई ए एस अफिसार आङो इउ फि एस सि होगोन आङो बिरात मोजाङै क्रेक खालामगोन आङो फार्स्ट एतेमावनो क्लेक क्रेक खालामगोन आङो मोजाङै फरायसिगोन बेफोरबादि सानबाय नाथाय समजों लोगोसे गासैबो सोलाय लाङो मानसिनि जिउआव मा जायो जोङो मोनथिजोबा मा जायो बेफोरखौ जों हमनो हाया बेनि उनाव हाय आङो फासो जाबाय फरायबाय आंनि ग्रेजुएसन जोबबाय आङो गासैखौबो मोजाङैनो फरायलायबाय बेनि उनाव हाय आङो दा मास्टार्स डिग्रि सो आङो एदमिसन लानानै दङ बेयाव हाय आङो मास्टार्सनिबो मोजाङै हाय फ्रि फरायनांगौ जायो आङो आंनि केरियार आंनि एमनि बागै आङो मा सानदोंमोन बेनि बागैनो आङो गाहामैनो माने फ'कासखौनो होनो हायासै आङो मोजाङै सम होनो हायासै स' निस्सय आङो जेब्ला आंनि मास्टार्स डिग्रिया एबाराव जोबो अब्ला आङो बेनि बागै आङो मोजाङैनो गोसो होनानै नाजाफिननो फरायथाबनो गोसो जादों आङो सानदोंमोन मास्टार डिग्रि खालामबाय जेथिया आङो मोजाङैनो बेनि बागै बो फरायनानै आङो डाक्टार डिग्रि लानोबो गोसो दङ आङो अबस'नेल माने मोननैजों आङो जेब इउ फि एस सि एग्जामखौ आङो क्लियार खालामनो हायाबा बे आनजादखौ उथ्रिसारनो हायाबा आंहा सासे प्रफेसर जानायनिबो मिजिं दङ